भारतीय संगिता आनी सिनेमाच्या बाबतीन उलोपा गेलें जाल्यार खूब किदें किदें आसा आतांची पिच्चरा म्हणजे सिनेमा पळोवंक गेल्यार पळोपाची लायकीची ना पयलुच्या काळान म्हणजे आमी ल्हान आसतना इतली बरी स्टोरी आनी ते कपडे घालताले बट आतांची सिनेमा पिच्चरांनी आतांच्या कपडे घालता ते पळोपाचे ना कपडे घालीच नाशिल्ल्या सारके सगलें उगडें नागडें तांचें आनी तेजेर कोणूच कांय उलयना भुरग्यांक तरी दाखोपाचीं आसा तीं पिच्चरां आमकांच भुरग्यां मदीं बसूंक तीं पिच्चरां पळोवपाक दिसता लज आतां संगिता विशयी उलयतले जाल्यार म्हाका रोमेंटीक सोंगां आनी सॅड सोंगां आवडटा गाणीं तीं एकदम बरी दिसता आयकोपाक आयकतकच सारकें मन प्रसन्न जाता आनी क्लासिकलय सोंगां बरी आसता हांव बरी रोमेंटीक गाणी आयकता ती आयकून सामकें मन थंड जाता सिरीज पळोंक म्हटल्यार पोग्राम प्रोग्राम म्हणटा तो म्हाका एकूच आवडटा तारक मेहता का उल्टा चष्मा बाकीचे आसा तें पळोपा सारके आसा अशे दिसता तुमकां म्हाका तर दिसना किद्याक सगले प्रोग्रामाची तीच स्टोरी एकटो मरता परत ताजो पुनर्जन्म जाता परत तेगेलो जुडवा म्हणून येता परत तेजी याददाश म्हणून वयता ह्योच स्टोरो सगळ्या प्रोग्राम तशे ते हिंदी जावं नाका जाल्या मराठी जावं नाका म्हज्या आवडटी नटी म्हणटा ती अमिषा पटेल अमिषा पटेलान भरपूर पिच्चरांनी बरें काम केलां कहो ना प्यार है पिच्चरान आनी कितली बरी दिसता ती बरें काम केलां ताणी मागीर हमराज आसा गदर आसा इतलीं बरीं दिसता आतां ती जाणटी जाल्या आतां ती करिना कॅरेक्टर आतां रोल प्ले करिना ती तिजो पूण म्हाका ती खुब्ब आवडटा आनी नट म्हणशात जाल्या म्हाका आवडटा अफताब शिवदासनी तो पयलींसून म्हाका असो बरो दिसता किद्याक ताका फेसकट बरो आसा ताजे म्हाका रोलूय आवडटा तेजे रोल अशे बरे आसता आवडपा सारके आनी गायिका म्हटली न्हू जाल्या गायिका म्हाका आवडटा श्रेया गोशाल तिजी गाणी इतली सुंदर आसता थंड दिसता आयकून तिजो आवाज तो टोनींग आसता पळय इतलो सॉफ्ट सामकें बरें दिसता आवडपाक आनी एक गायक म्हाका आवडटा तो म्हणजे आमच्या गांवचो आमच्या गांवांन आमच्या गांवान बरो एक गायक आसा संदेश खेडेकार म्हणून बरो गायता तो इतले बरे आमचे भजनाचे कितर्न भजन गजल इतले बरे देवळान आमच्या गायता आयकून सारकें बरें दिसता मनाक थंड जाता केन्नाय तुजें मायंड बी डिस्टब आसा तूं सारको तूं सारको हें जाल्लो आसा नेगेटीव विचारांनी जाल्या तुवें वचून तो गायता पळय थंय देवळान थंय वचून बसूंक जाय इतलें बरें दिसता आयकोपाक सामकें प्रसन्न जाता मन